औ सार माबानि नामा एडमिनिस्ट्रेसन मा होनो एमअवे माबानि नामा कम्पानिनि औ सार माने आङो बेवहाय हाबनो नागिरदोंमोन एमप्ल'यि हिसाबै सेलारिफोरा माबायदि माबायदि खोन्थाहरलाय एसे

अ

अ अ अ आरो प्रडाक्टफोरा माबायदि माबायदि

होमब्लालाय सारनि कम्पानियाव हाबनो हागोन न' होमब्लालाय आं एसे थाबैनो जयन जागोन होनना सान्दों अ अ सेलारियाबो

होमब्लालाय मोजां नांबाय सारजों ना माने बिदि मा होनो रेन्जफोर बेबायदि दङ नामा

अ अ अ दे होमब्ला सार थेंक इउ हा खोन्थानायनि थाखाय दे थाबैनो आङो जयन जासिगोन दे